بچوں کو زیادہ اسکرین ٹائم دینے کی وجہ سے وہ کھیلنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں ان کو کھیل میں دلچسپ بنانے کے لئے اور زیادہ دیر کھیلنے کے لئے ان کو ان کے مطابق کھیلوں کو کھلانا چاہیے تاکہ وہ اس میں دلچسپی لیں اور وہ دلچسپی کے ساتھ کھیلے بھی تب وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک کھیل سکتا ہے